सिंधी हक़ीक़त में हर कल्चर खे मञींदड़ु ज़ाती आहे इहा मां अॻ में ई ॿुधाए चुको आहियां त उहो शिव शंकर खे मञींदा आहिनि त राम खे मञींदा आहिनि गुरुनानक खे मञींदा असां वटि जेकॾहिं कोई शुभ कार्य थींदो आहे त गणपति जी पूॼा थींदी आहे गणेश भॻिवान जी सिंधी बहिराणो कढंदा आहिनि झूलेलाल जी पूॼा कंदा आहिनि ऐं केतिरा दफ़ा त असी सिंधी गुरुनानक जो जो पाठ बि रखाईंदा आहियूं उन्हनि मां वचन वठंदा आहियूं अञा बि ईअं चइजे अरदास कंदा आहियूं जे करे कंहिं घर जो मुहूरत करिणो आहे त सरदारनि जो असांखे तमामु असरु हूंदो आहे उन्हनि जो को मुहूरत या थींदो आहे भई अरदास खणी अचऊं हे सच्चे बादशाह आपे दी हर रोज सुबेरे दी अरदास त अहिड़ी तरह असां जूं टे ॻाल्हियूं आहिनि या गणपति जी पूॼा कंदासीं बहिराणो कढंदासीं या असीं गुरुनानक जो ग्रंथ साहिब सॼे घर में फेराईंदासी अहिड़े नमूने असां कंदा